हांव सकाळ फुडें उठलें आनी च्या करपा गेलें च्या करत नाच म्हा म्हजी पायपाची मातशी लिकेज जाल्लें म्हणटा तेन्ना हांवच लायटर पेटोवपा गेल्यार उजो पेटलो पायपा पायपा उजो पेटलो हांव कित करूं म्हाका कांयच कळना जालें तेन्ना हांव दा सिलिंडर हे केलो बंद केलो आनी तशें पायप घेतलें ओडच सिलिंडर भायर उडयलो भायर उडयलो आनी मागीर हांव येयलें भितर आनी हांव रोडपा लागलें आज ही किदें दुर्घटना जाता अशी का म्हटलें आमची घरा हांव मरता आशिल्लें म्हाजें भुरगें सगलें घर आमचें वता आशिल्लें खूब अशें आपलेंय बी एक काळजी बी घेवपा जाय अशें आमी कश्या कशींच हें करता हें कन्नात पयनात गॅसार गॅस किदें सारक आसा का किदें ना आपल्याली काळजी आमी सगलें आमी घेवपा जाय फॅमिलीचें जें तेाका लागून सगलें आमी पळोवपा जाय आमी तें कांयच चिंतनात किदें जातलें ए तें कांय चिंतनात फक्त आमी आमचे हितुंकूच आसता येतगीर सगलें आपूण यें सगल चॅक करूं उज बी पेटोवपा वचपा जाय आ तेंच जर आज किदेंय जाल्लें जाल्या किदें आशिल्लें कांयच कळना आशिल्लें पळय ताका लागून